हमरा गाबयके बहुत शौक छलय हँ जे कि बचपनसँ ही कभी इसकुलमे भाग लै रहियै कभी की कहय छै गाँव घरमे भाग लै रहियै खेले लेली गाबि लेली नाचे कूदे लेली यहाँ तक कि कहय छै समय अनुसार से आगे नहि बढ़य देलकय हम्मे यहाँ जे की कहय छै आगे नहि बढ़ि पेलियै हमरा बहुत गाबयके की कहय छै शौक रहय यहाँ पर जे छै परिवारमे यहाँ जे कि आगे की कहय छै नहि निकले देलकय नहि बढ़य देलकय हम घरमे रहि गेलियै नहि तऽ वएह की कहय छै हमहुँ किछु आगे बढ़तियै हमरा हरेक चीजके की कहय छै मनमे शौक रहय की कि कहय छै गाबौ नाचौ कूदौ खेलौ लेकिन की कहय छै परिवारके घरमे यहाँ जे कि भाय बहिन नहि आगे बढ़य देलकय ससुरालमे की कहय छै सासु ससुर नहि की कहय छै जाय लै देलकय ओइके वजहसँ हम आगे नहि की कहय छै किछु करि पैलियै यहाँ गाबयके खातिर यहाँ जे कि घरमे ही किछु ने किछु गीत भजन गाबिते रहय छियै यहाँ कभी भगवानके भी पूजा पाठ करय छियै तऽ भजन से ही गाबय छियै भजन से ही पूजा करय छियै समाजमे भी कहीं भी जाइ छियै दोस्त महीम कन तऽ मनमे ही गुनगुनाबैत रहय छियै अपना मनके यहाँ जे कि की कहय छियै गाना बाहर करैत रहय छियै आओर कही भी जाइ छियै तऽ लगय छै की अकेलापन छियै तऽ गाने गाबय लगय छै हमरा गाबयके बहुत सओख बहुत मन करैत रहय छै लेकिन की कहय छै परिवारके दौड़के वजहसँ ने किछु करि पैलियै समयके देखते हुए यहाँ जे कि चलय पड़य छै रहय पड़य छै समाजमे हरेक चीजके देखते हुए चलय पड़य छै नहि तऽ हमरा बहुत यहाँ जे कि साओख रहय की हम्मे यहाँ गाबौ खेलौं नाचौ कूदौ दुनिआ जहान करौ लेकिन परिवारके वजहसँ इसब किछु नहि हम्मे करि पैलियै तब फेर भी हम सोचय छियै की अभी भी यहाँ किछु करौ यहाँ कहीं भी कोनो भी की कहय छै भजने भा प्रोग्राम होइ छै तऽ वहाँ हम्मे सोचय छियै जाऔं देखौं चाहे यहाँ भजन कहीं हुबै छै तऽ वहाँ हम्मे चलि गेलहुँ सुनय खातिर की सुनब यहाँ समझब लेकिन नहि समझय पाड़य छियै